देखियौ फोटो खिंचय लऽ तऽ हमरा सबके पास बहुत उपाय यऽ ओना हमसब दू टा जे छै एकटा हमर फोनके कैमरा जाहिसँ बहुत नीक फोटो आबैया हमर फोनके कैमरा अच्छो यऽ आर नया जवानाके फोन छी तऽ आइकाल्हि तऽ कैमरा ओहूमे बहुत नीक आबिते यऽ शुरूये सँ ओ कैमरासँ हम बहुत दूर तकके फोटो ज़ूम कए कऽ लऽ सकै छी बहुत नीक फोटो आबैया तऽ ओ सब कैमरा सँ हमसब अपन मुँह के सेल्फी जकरा कहै छियै ओ सेल्फी लेलहुॅं ओ मे बहुत नीक फोटो आबैया हमसब ओ फोटो देख कऽ तऽ खुश भए जाइ छी लेकिन एकटा आर यऽ हमरा सबके पास कैमरा जेकरा डी एस एल आर कहै छी देखियौ ओकर दाम तऽ बहुत छै हमसब ओकरा एक आदमी मिल कऽ तऽ लए नहि सकै छी लेकिन आहाँ के हम बताय दी हमर एकटा दोस्त यऽ केशव हुनका पास पैसा बहुत छै तऽ ओ लेलक यऽ एकटा कैमरा अपन शौक लए ओ कैमरा आहाँके पचास हजार मे देलक आर हम आहाँ के बताय दी ओ कैमरामे एतेक नीक फोटो आबैया एतेक नीक फोटो आबैया राजकुमार बना दैया ओ कैमरा आहाँ सोचि नहि सकै छियै जे एहनो फोटो एतै हम एहनो छी आहाँ जेहेन रहबै ओ सँ आहाँ के बदलि देत ओ कैमरा आर बहुत ओहि मे नीक नीक फीचर सब यऽ जेनाकि आहाँ ओ सब वीडियो भी बनाय सकै छियै आरो कोनो भी कार्यक्रम अगर हेतै तऽ ओहिमे लए कऽ जाय सकै छी नीक नीक तस्वीर उतारि सकै छी जे आहाँ के एकटा याद बनि कऽ रहत आर ओकरा आहाँ अपन एकटा गैलरी बना कऽ सम्भालि कऽ कहियौ राखि सकै छी किएकि देखियौ फोटो जे होइ छै से आहाँके एकटा यादे रहत आहाँ पैघ हेबै तऽ आहाँ के ओ अपन बचपनके चीज एकटा गैलरीमे रहत आहाँके याद आयत बहुत नीक लागत आ हमसब कैमरा इएह लए लेलहुॅं यऽ कि हमसब एकटा गैलरी बनाबी अपन जीवनके अपन बचपनके सब दोस्तके साथ मे की केलहुॅं नहि केलहुॅं कतऽ गेलहुॅं आर भी बहुत किछु एकटा उद्देश्य यऽ ओना तऽ कैमरा आइकाल्हि अगर लेलियै यऽ तऽ ओहिसँ आहाँके एकटा रोजगारो भऽ जायत आहाँ ककरो शादी विवाहमे जाय सकै छी कैमरा लए कऽ आहाँके कहत तऽ आहाँ जाय सकै छी आहाँ ओकरासँ जतेक डिमांड करबै आहाँ के जतबा डिमांड यऽ ओ आहाँके मिल जायत आहाँके ओहिसँ अपन खर्चो निकलि सकैया बहुत देखियौ कैमरासँ तऽ बहुत काम भए सकैया लेकिन बहुत लोग एहनो यऽ जे सिर्फ अपन शौके लए लेलक यऽ दोसरसँ ओकरा कोनो मतलब नहि अपन ओ घरेमे राखै यऽ लेकिन हमर सबके जे दोस्त यऽ हुनका पास जे कैमरा छै ओ आहाँके बुझियौ तऽ छियै परसनली हुनके लेकिन ओ एकरा पूरा सार्वजानिक बनाय कऽ राखलक यऽ जकरा मोन ओ लए कऽ जाय सकैया कोनो डिमांड ओ नहि करत दोस्त सबके अगर आहाँके घरमे कोनो फंक्शन छी तऽ आहाँ लए जा सकै छियै आहाँके कोनो रोक ठोक नहि लागत आहाँके जे मन यऽ जतेक दिन यऽ ओतबा दिन आहाँ राखि सकै छियै आर हम तऽ बता दी आहाँके कि हमर एकटा दोस्त यऽ आदर्श ओ हुनकर कैमरा लए कऽ चलि गेल रहय घुमै लए टूर पर तऽ तीस दिनके बाद ओ कैमरा देलक बुझियौ तीस दिन कैमरा राखि लेलक तैयो ओ किछु नहि कहलक केशव खुशी खुशी आयल तऽ ओकरासँ कैमरा लेलक आर फोटो सब देखलक बसि कऽ हमहुॅं सब देखहुॅं बहुत नीक लागल बहुत सुन्दर तस्वीर आयल रहय आर आहाँ बुझिते छियै कि ई माहौलके अगर आहाँ फोटो कतौ गैलरीमे राखबै ई एजके जाहि एजमे आहाँ छियै तऽ आहाँ अगर पैघ हेबै तऽ आहाँ ओ फोटो देखबै तऽ बहुत अच्छा लागत आइकाल्हि के कैमरामे की यऽ तऽ दाम बेसी यऽ लेकिन हुनकर फीचर बहुत नीक यऽ आहाँ एतऽ सँ बैठ कऽ चाँद तक के देख सकै छी ज़ूम कए कऽ अगर आहाँ देखय लए चाहै छी तऽ ओहि लए आहाँ के कनीटा बेसी दामक कैमरा लय लऽ पड़त जे बजार मे उपलब्ध यऽ आहाँ लए सकै छी अगर आहाँके पास ओतबा पैसा यऽ तऽ बहुत नीक लागत कैमरा अगर पासमे रहत दस टा मान सम्मान मे रहत आर हम की कहि सकै छी आहाँके कैमरा हमर तऽ पसन्दीदा चीज छी कैमरा हमरा बहुत इंटरेस्ट यऽ कैमरामे आर हम सोचने छी कि हमहुॅं एकटा कैमरा लेब अपन परसनल जब हम अपन सफल भए जायब जिंदगीमे किछु कए लेब तकर बाद हम सोचने छी जे जरुर एकटा कैमरा लेब आ बढ़िऑं कैमरा लेब आर हम ओ कैमरा अपन शौख लए लेब कोनो दोसरके काज नहि होयत ओहिसँ हम अपना पासमे राखब अपन गैलरी बनायब ओहि कैमरा सँ चलियौ तऽ ठीके यऽ

आर की बतायब कैमरा के बारे मे